असां सुबुह जो उथंदा आहियूं उथी करे पहिरीं सनानु पाणी करे भॻवान जो नालो वठंदा आहियूं तंहिंखां पोएं सुखमनी जो पाठ कंदा आहियूं सुखमनी जो पाठ करे तुलसी में पाणी विझंदा आहियूं तुलसी में पाणी विझी घर में हूं छटींदा आहियूं तंहिंखां सिवाइ ॿारनि खे बि चवंदा आहियूं तव्हां सुबुह जो उथो तव्हां पहिरीं भॻवान जो नालो वठो तंहिंखां पोएं पंहिंजे ॾींहुं जी शुरूआत करियो भॻवान जे नाले सां सभु कुझु थींदो आहे भॻवान पाण खे सभु कुझु ॾिनो आहे अॼुकल्ह माण्हुनि खे भॻवान जो नालो वणे ई कोन्ह थो चवनि था भॻवान छा पर भॻवान जे नाले सां ई सभु कुझु पंहिंजी सिंधी भाषा खे जे वधाइण लाइ भॻवान जो नालो ज़रूरी आहे इन करे मां चवंदी आहियां ॿारनि खे बि पुटु उथी विया आयो पहिरीं भॻवान जो नालो वठो उथी करे ब्रश कयो त उहे सनानु करे तुलसी में पाणी विझो पंहिंजो संस्कृति अॻियां वधंदी रहंदी सिंधीयुनि जी इन करे जेतिरो थी सघे तव्हां भॻवान जो नालो ज़रूरी वठंदा रहंदा सुबुह जो उथी करे सुखमनीअ जो पाठ कंदा आहियूं शाम जो वरी सतसंग में वेंदा आहियूं सतसंग मां अची करे उहे प्रसादी मिलंदी आहे घर वारनि खे प्रसादी ॾींदा आहियूं उहे प्रसादी गुरूअ जी खाओ गुरूअ पाण खे सभु कुझु ॾिनो पाण लीलाशाह जे दर ते आहियां आहियूं लीलाशाह पाण खे सभु कुझु ॾिनो आहे असां उते आदिपुर में शादी करे आयासीं त असां वटि कुझु बि कोन्ह हूंदो पर भॻवान जी दया सां लीलाशाह जे महाराज जे दया सां असांखे सभु कुझु आहे कंहिं ॻाल्हि जी कमी कोने इन करे लीलाशाह भॻवान जे दरु ते जेको बि अचे थो उहो मालामाल थी थो वञे